आं दंफां गायो दंफां लाइफां गोबां दंफां लांफां गायो बेनि गेजेराव निम गायो थाइजौ खान्थाल थाइजौ खान्थाल गायो आरो बिनिफ्राय ओजों सिगुनफोर सिगुन सिसु आरो गय नारेंखल बिफां गायो गोबां बिदिनो गिदिर फिसा बिफां गायो नाथाय गय नारेंखलफोरा मेसें बोथोराव रानस्रावनानै थैज्रोबहां जायो आङो बेखो मटर बरिं गायनानै दै होनो गोनां जायो बारियाव गोजां बोथोराव दा बे फागुन सैथ्र' मासाव गोबां जोथोन लानो खस्थ' जोथोन लानो गोनां जायो खस्थ'यै जोथोन लाना फोथांनो गोनां जायो गय खान्थाल नारेंखल बेफोरबायदि दंफांखौहे फोथांनो गोब्राब जायो आरो मेसें बोथोराव इनिफ्राय दै होनांगौ जायो आरो जायखिया बिफां बै सिगुन सिब्रुफोराथ' थाब थाङा बेफोर बहुद जोथोन लानो गोनां खस्थ' खालामनांगौ जायो थाब देरख'या बेनिखायनो आङो गोबां जोथोन लानानै दै होनाङो बरिंनिफ्राय बेबायदियैनो गायबावबाय गायलांबाय थादों आरो गायबाय थागोन बोसोराव आङो गय दंफांखो गायो खमब्लाबो एकस' दालहै आरो बेबायदियैनो आंहा बिगा थामसो गय बागान दं बेयावनो गोबां बिफां लाइफां गायफेरबाय आङो नारें खाजि फाथै लोगोसेनो आरो आनारस बेफोरबायदि बारियाव थायो आर मैगं थाइगङाव बिदिनो आबाद मावो आरो लोगोसे बैसिनि जोंनि दा नै निम दंफाफोरखो फोथांनो गोबां गोब्राब बेखो बेराद जोथोन लानानैसो फोथांनो गोनां जायो लोगोसेयैनो आङो इदिनो दंफां गायनाय हुदाखो बेबायदिनो सोलोंगासिनो दं अलब गायबाय थायो आरो गोबां नारेंखलफोरखौथ' गोबाव समहालागि ज' जागायना दोननानैसो गायनो गोनां जायो बिदिनो फुलि बानायगोरनानैसो गायो गयखौबो बिदिनो फुलि बानायगोरनांगौ जायो बिनिफ्राय बोसोरनैसोनि उनाव जावायना दोननानै बेखौ आरो खावसेबाव गायफिननाय जायो आर बे गय होमबानिया थाइनायाव एसे मोजां गाहायावनो थायो बेखायनो बेखौ माहोनो जों खासि खालामना दोननाय जायो बेफोरबायदि बुंनानै जों गायो खालामो दा बेखौनो गायबाय थायो आं दंफांफोरखौ गोबां दंफां गायफेरबाय जिबनाव बेफोरखौ फोथांनायाव खस्थ' मोनदों किसुमानखो जिबो फोथांनो हादों गोरलैयैनो फोथांनो हादों बेफोरबायदिनो गोबां गाय गायबाय थायो दंफां आङो बोसोराव खमैबो बिगायाव पार बिगासे बिगानै बिदिनो गायलांबाय थायो आरो आं गायगासिनो गायबायथादों बे दंफांखौ बहुद गोबाव आबहावा नांगौ फोथांनायाव खस्थ' मोनो बेफोरबो ओंखायनो आङो दंफांखौ गायनायाव फराद रेस्ट मोनो आरो खस्थ' खालामनो गोनां जादो आरो ओंखायनो बिदि गायनानै आङो सोलिगासिनो दङ बिदिनो आं दंफां गायनाय हुदाखो गारनो हाया गाराखै गार गाराबो गायबाय थालांगोन आरो आं बेखिनिखो